मां हिकु बाइकर आहियां ऐं मूं वटि हिकु सुठी कंपनीअ जी हीरो होंडा नई बाइक आहे ऐं मां रोज़ु ऑफिस पंहिंजी बाइक ते वेंदो आहियां ऐं कॾहिं कॾहिं मौसम अहिड़ो ख़राब थी वेंदो आहे त उन सां गॾु गॾु असांजा जेके रोड आहिनि यातायात जा उबड़ खाबड़ वारा जेके रस्ता आहिनि उहे जाम बेकार थी विया आहिनि इन लाइ मां पंहिंजी ई सेफ्टीअ लाइ हिकु हैलमेट पाए करे घरां निकिरंदो आहियां जीअं मूंखे बरिसात में अॻियां वांदो न अचे ऐं बरिसात जी सीजन में असां रेनकोट करे पाए वेंदा आहियूं ऐं गाॾीअ खे बि कवर ढके रखंदा आहियूं जीअं गाॾी बारिश में बंदि न थी वञे ऐं असांखे कॾहिं कॾहिं रस्ते ते वञण सां विच में जंगली जानवर अचनि इन लाइ असां पंहिंजी सावधानी पहिरियों खां ई रखी छॾंदा आहियूं जीअं असांखे राति जे टाइम में न निकिरणु खपे ऐं सुबुह जो या ॾींहं जो ई उतां रस्ते ता निकरण खपे त असांखे जंगली जानवर न लड़नि ऐं असां बाइक हलाइण में पंहिंजी सेफ्टीअ लाइ हैलमेट जो बंदोबस्त पहिरों खां ई रखंदा आहियूं जीअं अॼुकल्ह ते गाॾियूं जेके रोड ते जीअं तीअं हलाइनि ता एक्सीडेन थियनि था ऐं असांखे पंहिंजो सेफ्टीअ लाए हैलमेट पातल हूंदो त एक्सीडेन खां असां बची सघंदासीं ऐं पंहिंजी जान बि बचाए सघंदासीं